एक्चुली ट्यरीजम देंवलां आतां खबरना कित्या ती मोस्टली फॉरेन ट्युरिज फॉरेन ट्युरिस्ट देंवलाय तीं आतां उणी येला अशी म्हाका दिसोत म्हणू न्हू एक्चुली दॅट्स अ फॅक्ट फॉर फॉरेन ट्यरीजम फॉरेन ट्युरिस्ट देंवलाय ती आतां येवपाक बंद जाता ती आतां थोडीं येताय चड चड अशीं येनाय म्हाका खबर ना कित्या तें एंड आमगे गोंयां आय थिंक

इंडियन ट्युरिस्ट चोड जालें तेका लागून दिसता म्हाका म्हाका खबर ना सारकें बट अफेक्ट अशें मुगे कम्युनिटी बिजनस मातशें स्लो जाला दिसता म्हाका मेजर कांय ना म्हाका मेजर कांय अफेक्ट जाले ना बट म्हाका दिसोता की फोरेन ट्युरिस्ट उणो जालें आनी इंडियन ट्युरिस्ट चोडा जालें सो बेसिकली गो गोंयांतलो भायलचो लोक तो भोंवपा येता इंडियातलो लोक येता बट गोंयच भायरचो ट्युरिस्ट ती चोड जाले फॉरेन ट्युरिस्ट उणे जाले वर्सान वसा तीं उणी जायत वयताय कित्या तें खबर ना